जोंनि उदालगुरि ड्रिस्टिकआव जोबोद रोखोमनि बायदिसिना जायगा दं गिदिंनो थाखाय भैरबखुन्ड दं दावजें दं सामब्राम बिनिफ्राय बगामाथि थ' उदालगुरि ड्रिस्टिकआव मोनब्रै मोनबासो जागा दं जिहेथु गिदिंनो हानाय पिकनिक स्पट भैरबखुन्ड दङ भैरबखुन्डआ जोंनि जायगानिफ्राय थिन किलमिटारसो लायो जों बाइकजोंबो थाङो गिदिंनो आरो बबेबा कारफोरजोंबो थांनो हायो थ' बेयाव जों जोबोर रोखोमनि बस्थुफोर नुनो मोनो जाहाथे खाना जानो हायो लोगोफोरजों जों ज' जानो हायो पार्टी खालामनो हायो आरो गोबां मानसिफोरबो फैयो बेहाय नायनो आरो फाहारफोर दङो नायनो थाखाय आरो खाथियावनो बरदार दङ भुटाननि जिहेथु भुटानावबो हाबनो हायो जोङो भुटानथिंबो इसे बेरायनोबो हायो भैरबखुन्डआवबो बेरायनो थाखाय जोबोर मोजां जायगा बेहाय मैदेरफोरबो ओंखारो गोबां बारा हरालागैबो थानो हाया बेहाय मैदेर अंखारनाय माबा अंखारफोरखौ नुयो आरो दावजेङावबो जोंनि जायगानिफ्राय बारा गोजान नङा थांनो हरिसिङानिफ्राय दावजेङालागै फरटिन थारटिन किलमिटारसो जागोन थ' जों बेहायबो बाइकजों बा कारफोरजों बेरायहैनो हायो बेहायबो नायनो थाखाय जोबोर मोजां समायना भिउसफोर दङ बेफोरखौ जों नुयो ओह सामब्रांआवबो जों थांनो हायो सामब्रांआबो इसे जोंनि खाथियानो जायो बियो थुइनथि किल'मिटारसो जागोन थ' बेयाव वान हावार फार फोर लायो थांनायाव थ' बेयाव गोबां जायगा नुयो नायनो हायो थ' जों फुङाव थाङोब्ला बेहाय सानसे गिदिंनानै मोना मोना फैफिन्नाय जायो बे बायदिनो टाइम स्पेन खालामनो हायो इनजय खालामनो हायो आरो बगामाथियावबो जों बेरायनो हायो बगामाथियावबो जोबोद रोखोमनि जायगा दं नायनो थाखाय भिउसफोर दङो नायनो आरो बिसोरनिफ्राय बेहालागै जोंनि न'निफ्राय बेहालागै खमसेखम थु हावारफोर लायो जाहाते गोजान जायो किल'मिटाराबो थ' एकजेकलि बिसिबां जायो बेखौ मिथिला थ' बेहायबो नायनो थाखाय जोबोद मोजां मोजां समायना भिउसफोर दङ साब्लाय बागानफोर दङो लामा लामा नुलाङो अनेग रोखोमनि जायगाफोर थ' बिफां लाइफांफोर दङ बेफोरनि भिउसफोरखौ जोबोर मोजां नाङो नायनानै अह टेंकिउ